مجھے کھیل کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے اور کھیلوں کے میچ دیکھنا بہت پسند ہے جیسے ڈبلو ڈبلو ای ایم ایم اے فائٹنگ کرکٹ کبڈی فٹبال ہاکی بیڈمنٹن ڈبلو ڈبلو ای میں میرا فیوریٹ پلیئر کھلی ہے ایم ایم اے فائٹنگ میں میرا فیوریٹ پلیئر خبیب ہے کرکٹ میں میرا فیوریٹ پلیئر کوہلی ہے سچن تیندولکر ہے اور فٹبال میں میرا فیوریٹ پلیئر رونالڈو ہے میں ان میچوں کو یوٹیوب ٹی وی اور ریڈیو پر سنتا ہوں اور اگر میرے پاس کسی او ٹی ٹی پلیٹفام کا سبسکرفشن ہے تو میں ان میچوں کو وہاں بھی دیکھتا ہوں اور میں میچ کو اپنے دوستوں کے ساتھ دیکھنا پسند کرتا ہوں